दिक्खो जिसलै बी साढ़ै मतलब किश अ'ऊं बनान्नी ते मतलव कि आं मतलब पूरा ध्यान उसलै रक्खना पौंदा की के साढ़ै एह् होंदां के सारै शा पैह्लैं सब्जी बिच मतलब कि प्याज भुनदे फिर लहसुन भुनदे जिसी की थूम आखदे ते उसदे बाद नुआढ़ै च मतलब सब्जी पाई जंदी ते फ्ही ओह् जिसलै गली जंदी ते फ्ही उसतै च टमाटर पाए जंदे पर जिसलै बी अगर थोह्ड़ी बी इद्धर उद्धर होई जा थुआढ़ै कोई गैस्ट अवा दा ते थोह्ड़ी सब्जी नेईं मतलब उस टाईप दी नेईं बनी जिस टाईप दी तुस बनाना चाह्ंदे हे ते फ्ही मतलव कि दूई बी ट्रॉई करी सकदे जां फ्ही उसी गै ठीक करने दा प्रयास बी अस करदे जियां केह् होंदा के मतलब गल्लें गल्लें च ऐसा बी होई सकदा कदें के अस टमाटर पाना भुल्लिये ठीक ऐ अते उसदै पैह्लैं पौने हे टमाटर ते अस बाद च पाए बाद च मतलब कि अस भुल्लिये नुआढ़े च पाना ते जिसलै साढ़ी सब्जी तैयार होई ओह् ते बाद च पता लग्गेआ के उसदै च कल्लर नी आया की के नुआढ़े टमाटर नी पेदे हे फ्ही केह् करदे के अलग पैन लेइयै नुआढ़े च टमाटर भुन्नियै अच्छै कन्नै ते दवारै नुआढ़े च मिक्स करी ओड़दे ते होर साढ़ै एह् ऐ के अगर सब्जियै च लून थोह्ड़ा बध्द होई दा होऐ नमक आखदे जिसी नमक थोह्ड़ा बध्द होई ते इक होंदा घरेलू नुसका के आटा दा पैड़ा बनाइयै नुआढ़े च रक्खुड़दे उसतै नै केह् होंदा के जेह्के आटे दे पैड़े होंदे ओह् मतलब कि जेह्का जादा सॉलट होंदा उसी अपनै च अबजार्व करी लैंदा ठीक ऐ ते कोई बी मतलव कि वेस्ट ते फूड नेईं करदे हैन खाई गै लैंदे न भमैं नेईं बी शैल बनी दी होऐ पर एह् ऐ के वेस्ट नी करदे हैन फूड और कुसे वेस्ट करना बी नी चाहिदा इयै